साढ़ी डिस्ट्रिक रियासी बिच लोकल ट्रांसपोर्ट दे आप्शन बड़े ज्यादा अवेलेबल न जि'यां होइया बस होई टैम्पू होइया मैटाडोर होई आटो होइये लोकें अपनी बाइक बाइकां रक्खी दियां प्राइवेट गड्डियां रक्खी दियां जेह्ड़े टैम्पू न आटो न ओह् बच्चें ही ते टीचरें ही स्कूल कालेज आफिस जिद्धर उ'नै जाना होऐ ते छोड़ू दे बारिश हो ताम्मी आटो साढ़े आस्तै उत्थै औंदा होंदे गै न ते अस आराम कन्नै उदे बिच बेहियै अपने कालेज स्कूल आई सकने आं हुन जि'यां मैटाडोरां होइयां उद्धरा ओह्दे बिच बी बच्चे दूरा दूरा आंदे कालेज पढ़ने स्कूल पढ़ने जां टीचरां बी ओह्दे बिच ट्रैवेल करियै औंदियां बारिश उप्पर बी ओह् पूरे टैमे उप्पर पजाउड़ दा ते अगर कुस असें कोई अपना कुछ बी कम्म कराना चाहे कोर्ट बिच चाहे डीसी आफिस बिच कुतै बी दूर दूर जाना होंदा ते अगर असें जाना होऐ ते अस आटो लेइयै आराम कन्नै जाई सकने आं आटो मैटाडोर च बेहियै जित्थै जाना तुस जाई सकदे ओ असें पूरे टाइमे पजाइना ए तां साढ़े महत्वपूर्ण रोल ऐ क्यूंकि सारें कोल अपनी गड्डियां ते निं होंदियां ते जेह्ड़े आटो होंदे मैटाडोरां होंदियां टैम्पू होंदियां जेह्ड़े गरीब लोग न ओ अपनी गड्डियें च नेईं जाई सकदे ते उंदा जेह्ड़ा ए आह्ला रोल ऐ मतलब उ'नै कुतै जाना हो ते ओह् साढ़ी एह्दे बिच हैल्प करदे ते जेह्ड़े अगर जो आटो हैन अगर असें कुतै एमर्जेन्सी बी जाना हो ते उस उसी राती बी अपनी कन्नै लेइयै जाई सकदे ते इंदा इयै कांट्रीब्यूशन ऐ साढ़े पूरी डिस्ट्रिक रियासी बिच कि ए हर टाइम साढ़े आस्तै अवेलेबल होंदे जित्थै असें जाना हो उत्थै जाई सकने अस जेल्लै जाना उल्ले जाई सकने आं जिल्लै तुंदी मर्जी करदी तां उल्लै अस जाई सकने आं ते ठीक ऐ और एह् बी जिन्ना हर चीज जरुरी होंदी उ'आं ट्रांसपोर्ट बी साढ़े आस्तै बहुत जरुरी ऐ हुन गोरमैंट नेईं रिक्शा बी स्टार्ट कीते दे जेह्दा कराया पूरा स्हाब दा गै होग जेह्ड़े गरीब लोग न ओह् बी उसी अफ्फोर्ड करी सकदे ऐं ते अगर बंदे नै कुते जल्दी जल्दी जाना हो ते ओ इक सोआरी बी अपने कन्नै लेइयै जाई सकदे ते विद लो कास्ट उप्पर ज्यादा पैसे बी निं लैंदे ओ जिन्ने बनदे उन्ने गै नेईं ते एमर्जेन्सी बिच लोक केह् करदे जिन्ने पैसे लगदे उदे कोला ज्यादा लोकें कोला लेइयै उ'ने आटो करियै उंदे कन्नै जन्दे ते उंदा जेह्ड़े ई आटो न अगर उ'ने आक्खो ते थोह्ड़ा घटाओ और घटाई बी जन्दे जिदे कन्नै जेह्ड़े गरीब लोक न उ'नें फायदा होई जंदा